तो मेले में सर ऐसी है जैसे शिवरात्रि का मेला होता है जैसे शिंगेश्वर स्थान हम लोग गए थे मेला मेला देखने के लिए मेले में कई लाख आदमी रहते हैं सर बहुत बड़ा शा भीड़ होता है मेले में बहुत बड़ा बड़ा राम हिलोड़ा झूला सर्कस शिनेमा हर चीज़ वहीं मेले में आदमी एक लाख हज़ार एक एक लाख डेढ़ डेढ़ लाख आदमी जाे हैं मेला देखते हैं उसमें झूला सर्कस पर चढ़ता है खेल तमाशा हर चीज़ जो हैं देखते हैं इस हिसाब से सर जो हैं मेला जो हैं मेले में भीड़ भड़क्का कठिनाई भी वहाँ होती है क्योंकि शंख पब्लिक की संख्या की भीड़ काफ़ी होती है मेला में भीड़ भाड़ में धक्का मुक्का भी होता है तो इसीलिए मेला का जो यात्रा हैं मेला हम लोग जाते हैं जिससे कहीं जैसे यहाँ हो गया एक बगल में हैं मधेपुरा ज़िला यह खुर्दा की मेला उस उस मेले में भी सर काफ़ी भीड़ पब्लिक जो है दो लाख आदमी जो हैं वहाँ पर मेला मा आते हैं सारा कुछ वहाँ पर मेला में उपलब्ध होते हैं तो इस हिसाब से मेले में पब्लिकों का भीड़ फैंसी सर्कस सिनेमा पुराने चलन यह सब जो हैं काफ़ी चीज़ें होती है तो तो मेला में सब ऐसा हैं कि देखने जाते हैं भीड़ भाड़ तो होती ही हैं वहाँ लाखों की संख्या में आदमी वहाँ पहुँचते हैं बड़ा बड़ा शा कुश्ती खेलकूद भी होती है वहाँ पर इस हिसाब से मेला जो पब्लिक जाती है इसीलिए वारिश हर तरह का मेला हम लोग बचपन की याद से करते हैं अभी तक जब से बचपना थे जब से हमारा उम्र था दस साल तब से हम लोग मेला घूमने के लिए जाते आते हैं कहीं भी दूर दूर शिंघेश्वर बहुत बहुत दूर तक जाते हैं मेला लेकिन मेला भी जाने में कठिनाई और बड़ा शे कठिनाई भीड़ भाड़ भी धक्का मुक्का भी मेला में होता है शर तो इसीलिए मेला तो मेला ही हैं मेला जाने का मतलब हैं कि सब मेला नहीं जा सकते हैं सबकी बस की नहीं है क्योंकि कितना आदमी जो हैं लोग भीड़ से मेला जाना नहीं चाहता चाहे लेडीस हो या जेन्ट्स कहता है नहीं कोई आदमी बोलता है कि फलाने मेला में भीड़ काफ़ी था दो लाख पब्लिक था कहता है अरे दो लाख पब्लिक अरे भई वहाँ पर हम नहीं जा पाऍंगे क्योंकि कौन जाएगा अब मेला में धक्कम धक्का मुक्का खाने के लिए मेला में भीड़ भाड़ काफ़ी होती हैं यह सब इस हिसाब से अब ऐसा तो इस हिसाब से जैसे हम लोग चलते हैं कि अपना अरे कहाँ यह बंद करो